मिथिलामे मिथिलाके भाषा मैथिली जे सबसे छैहे किंतु विवाह जे छै ने मिथिलाके सबसे विवाहके विधि विधान मिथिलामे बहुत नीकसँ मनाएल जाइत छै आ बेटीओके जे छै से विधि विधान सब बेटीके होइते विधि विधान से सब घरमे एकदमसंँ फैल जाइत छै खुशी आर दोसरो कि बेटी जब सिआन भए जाइत छै तऽ विवाहके लेल ओकरा योग्य वरके तलाश होइत छै ओहि योग्य वरके लेल किछु छियै जे संस्कृति छियै जे हमरा सबमे देल जाइत छै विवाहमे जेना भेलै कि विवाहमे लड़कीके साड़ी छै चुन्नी छै लड़कीके नथिआ टीका सब जते माँ बापके क्षमता होइत छै तऽ ओहिके हिसाबसँ बेटीके विवाहमे देल जाइत छै आओर बेटीके आओर शादीमे जे होइत छै विवाहमे की मरबा वगैरहमे भी खूब मतलब समझिऔ कि विवाह ऐसन चीज छै जे पूर्ण विधि विधान से बेटीके विवाह मनाएल जाइत छै ओहिमे बेटीके हर संस्कारके अलग अलग अलग अलग सामग्रीके जरूरत होइत छै आओर बेटीके ओहिसब विधि से लोककेँ शादी करऽ पड़ैत छै विधि से सब किछु विधि पूर्वक दूभी धान जौ तिल सब लएके बेटीके शादी कयल जाइत छै ओहिमे बेटीके दहेज तऽ नहिए देल जाइत छै दहेज तऽ लेबऽ देबऽके तऽ नहिए छै लेकिन विवाहमे जे समान छै जते शक्ति होइत छै माँ बापके जते क्षमता होइत छै ओते देलक लेलक आओर इहे छै